हाँ योग है तो एक व्यायाम का रूप ही लेकिन इससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा हड्डियाँ मजबूत रहेंगी दिल की धड़कन ठीक रहेगी और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा इससे हमें बीमारियों का बचने की उपाय हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमेशा सुबह योग करना चाहिए क्योंकि जिससे जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं वह हमारे शरीर से निकल जाती हैं